जोंनि हामालाव ओरैनोथ' आबाद खेथिया फ्रायानो माइ गायनाय सोलियो ओरैनो सिगाङाव नांगोलजों एवोमोन दानि मुगायाव गासैबो ट्रेक्ट'रजों हालेवनानै माइखौ गायोसै सोरखारनिफ्राबो गोबां सुबिदा मोनदों आबाद मावनो थाखाय जेरै पि एम खिसान आरो बिनि उनाव आसाम सरखारनिफ्राय अरुनदयफोर मोनदों आबाद मावनायफ्राव गोबां सहाय होदों

ओरैनो दैज्लां समाव बांसिनानो माइ गायनाय जायो गोरान खेथि बारा बानायनाय जाया माइखौ खननै गायनाय जायो मेसें आरो दैज्लाङाव

खारेन्ट लांनानैबो गायो मानसिफोरा